हय सांग मरे हय अवेलेबल आसा आं

चेन न्यू घालपाक जाय आं ऑयलींग करपाचें ओके तुजें नांव सांग मरे

मंडे आमी मरे नायन टू इवनिंग फायफ तुका मरे सांचे मेळटले रे

ओके ट्राय करता हांव दिवपाचें कितल्या जाय तुका बारा जावपाचें ना रे दनपारा बारा चार वर तरी लागतलें सगळें काम करपाक आमची सर्वीस सेंटर बेश्ट मरे तुका आनी कितें जाय

गोंयान मरे एम ई एस कॉलेजान एम ई एस कॉलेज एम ई एस कॉलेजीक पास आनी आनी ना रे दोन ब्रांच आसा आमचें